हाँ गाँवटामे लोन लेबे के जे सुविधा छै बहुत आसान सुविधा छै अपन जे डॉक्युमेन्ट छै ओ डॉक्युमेन्ट लए के महिला लोन छै जेन्सके लोन छै जेकराटा लोन चाही ओ लोन भेट जाइ छै बड़ा आसान सँ हर जगह जगह ब्रान्च छै जे गाँवटामे उ लोन ऑफिसके सभटा आदमी रहै छै गाँवमे आओर ओइ जगह समूहिक लोन जे होइ छै समूहिक सामूहिक लोन भेटै छै ओकरा बादमे जीविका लोन भेटै छै सभ डॉक्युमेन्ट देबे के छै उहाँपर साइन मोहर करै छै लोन भेट जाइ छै जे अच्छा लोन देब रहल छै जे चुका रहल छै ओकरा लेल खुशीके बात छै जे नहि दै छै ओकरा लेल उपरसँ जी एम हो या कोइ पदाधिकारी होइ उ आबै छै हुनकासँ बातचीत करै छै हुनका डाँटै छै हुनका समझाबै छै उ कहै छथिन कि लोन दो नहीं तो लोन अहाँके देबहिके पड़तै नहि तऽ अहाँके घर घराड़ी जमीन सामान हम ले जायब आओर जे अच्छासँ लै छै दै छै हुनका लेल कोइ बात नहि छै आसानीसँ सामूहिक लोन जीविका लोन तरह तरहके पशुपालन लोन मत्स्य लोन सभ भेटै छै सभटा सुविधा छै गाँव घरमे खूब आसान बात छै लेना देना